جی جی موبائل رپیئر شاپ سے بات کر رہے ہیں بولیے اچھا اسکرین ٹوٹ گیا یعنی ڈسپلے چلا گیا جی مل جائے گا کس کمپنی کا فون ہے آپ کا اچھا ٹھیک ہے اور کیا بیٹری چلی گئی ہے اچھا ٹھیک ہے تو لے کے چلے آئیے شاپ پہ میرا ایڈریس جو ہے بڑھنی ریلوے اشٹیسن ہے نا برھنی ریلوے اشٹیسن کے پاس میں ہے ایک دم اس کے اپوزٹ سائڈ میں

دیکھیے ہمارے یہاں ڈسپلے آپ کے فون کا گیا ہوگا تو ڈسپلے کا پڑے گا آپ کا پندرہ سو روپیہ پڑے گا اور بالکل ہم اوریجنل کام کرتے ہیں ہم آپ کا لگائیں گے تو گارنٹی بھی لیں گے ایسا ویسا نہیں ہے کہ لگا دیں آپ لے جاؤ گھر تک پھر وہ خراب ہو جائے ایسا نہیں رہتا ہے ہم جو لگائیں گے اوریجنل سامان لگائیں گے اور اس کی گارنٹی بھی لیں گے ہم اور پھر جو آپ کہہ رہے ہو بیٹری والا تو اس کو بھی چیک کر لیں گے اگر بیٹری خراب ہوگی تو بیٹری نئی ڈال دیں گے اس میں ہاں اوریجنل ڈالیں گے اس کا بھی آپ کا ایک ہزار پڑ جائے گا ڈسپلے کا بتایا نا آپ کا پندرہ سو لگ جائے گا

کوئی بات تھوڑا بہت کم کر سکتے ہیں جیادہ نہیں کیونکہ کمپنی کا سامان لگاتے ہیں کیونکہ اب ہم اس میں گارنٹی بھی لے رہے ہیں تو پھر پیسہ آپ کو دینے میں حرج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم گارنٹی ایک بہت سے آپ کو آٹھ سو میں بھی مل جائے گا لیکن وہ گارنٹی نہیں لیں گے اور لگا دیں گے ابھی خراب ہو جائے تو پھر واپس نہیں کر سکتے وہ آئیں تو اس کے بعد دوبارہ آپ سال کی گارنٹی نہیں دیں گے لیکن آٹھ مہینے کی گارنٹی لگ بھگ دیں گے چھ سے آٹھ مہینے کی پورے بل کے ساتھ ہوں باقی اگر بیٹری جیسے کہ فون چارج ہوتا ہے تو ایک دم یعنی چارج ہوتا ہے کچھ دیر اس میں چارج ہوتا ہے یا چارج ہی نہیں ہوتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے لاؤ چیک کر لیں گے اسے ہو سکتا ہے صرف جیک خراب ہو چارج اچھے سے نہ کر پا رہا ہوں چارجر یا چارجر میں خرابی ہو جیسے بھی ہوگا ہم وہ بدل دیں گے ٹھیک ہے اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں نظروں کے سامنے کرتے ہیں آپ سامنے موجود رہنا آپ کے سامنے کریں گے ایسا ویسا نہیں کہ آپ نہ ہو آپ کے عدم موجودگی میں کام کریں ٹھیک ہے تو آپ کب تک لاؤ گے ٹھیک ہے بھیج دیں گے ایڈریس کب تک لاؤ گے آپ دیکھیے میں بتا دوں میرے شاپ کے کھلنے کا اور بند ہونے کا ٹائم دس بجے صبح جو ہے ہماری شاپ کھل جاتی ہے ٹھیک ہے اور پانچ بجے شام تک کھلی رہتی ہے تو آپ ایسے آنا کہ یعنی جب میں رہوں شاپ پہ اسی طریقے سے ایک بجے آؤگے تو ہو سکتا ہے میں نہ رہوں لنچ پہ چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے تو ایسے ٹائم آنا کہ میں وہاں پر رہوں تو یہی ہے کہ آپ آپ گیارہ بارہ بجے آئیں یا شام تین چار بجے تک آئیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ